लागींचें शहर म्हणजे एक मुंबय मुंबय म्हजें वचप येवप खूब जाता थंयसर म्हणचे ट्रॅनींत वतात आमी कोंकण कन्या आनी ही जेन्ना आमी ट्रॅन घेवन वतात तेन्ना एक हुस्को म्हणचे पावसाच्या दिसांनी जर खंयसर दरड कोसळ्ळी जाल्यार ते बंद जाता रस्तो बंद जालो की एकदा ट्रॅन खंय शिरकून उरली जाल्यार थंयच उरता सात वरां आठ वरां म्हणा तो एक हुस्को आसता जर पावसाच्या दिसांनी वता तर ट्रॅन एक एकदा कॅन्सलय जाता दुसरो हुस्को बाकीच्या तशें गोंयच्या सायडीन जी जागे आसात तातूंत खुबशे अशे भंय असो दिसना एकच भंय म्हणजे जर गाडी घेवन गेलीं गाडी पंक्चर जाली जाल्यार आसपास कोण मदत मेळपाक कठीण कोण वळखीचे आसा जाल्यार बरें पूण वळखीचो कोण मेळूना जाल्यार मागीर परत तूं गोंयां फोन कर थंयसर कोण सोयरो आसा जाल्यार खबर काड मागीर ते सोयरे सोद हो एकूच हुस्को आसा अशें म्हाका दिसता